ہماری ریاست میں بہت ہمارے ہندوستان کے ریاست میں بہت سارے مشہور مشہور فن ہیں جن میں سے اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں دوسرے ممالک میں اپنے ہندوستان کے اِس فن کو پیش کروں گی یہاں پہ لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا بہت شوق ہے یہاں پہ ہر فن میں لوگ بہت ہی ماہر ہیں جیسے کہ کھیل مین کھیل میں کھلاڑی میں لے لیجیے کھیلنے میں کرکٹ میں میچ میں اور اِسی طرح گلوکاری میں یہاں پہ بہت سارے لوگ بہت لوگ ماہر ہیں گلوکاری میں بجن گانے میں بجانے میں اور اِسی طرح گھر کے کام کاج میں بھی اور اِسی طرح کپڑے وغیرہ سلنے میں اور اِسی طرح کھانا بنانے میں بھی یہاں پہ ہر فن میں لوگ ماہر ہیں اگر موقع دیا جائے تو میں ہر فن اپنے ہندوستان کے ہر فن کو میں لوگوں کے سامنے پیش کروں گی